ہیلو سر لوڈن چھولے بٹورے والے آپ چاندنی چوک سے میں نے بہت سنا ہے آپ کے بارے میں بہت مشہور ہے آپ ہم راجستھان سے آ رہے ہیں ہمارے چار دوست ہیں تو ہمیں ہم نے سنا تھا آپ کے بارے میں ہی ماہی بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کے چھولے بٹورے چاندنی چوک پر لوٹن چھولے بٹورے والے کے نام سے تو ہمیں ہم نے جیسا کہ آپ کی ہم نے جیسا کہ آپ کی تعریف سنی ہے ہم آئیں گے کل صبح مارننگ میں گیارہ بجے تک جی تو جی جی ہم نے آپ کا فوڈ کا ہمیں فوڈ کی کوالٹی بہت اچھی چاہیے آپ سے یہ اچھا اگر آپ نے بتا دیا ہم جاکے نہیں کھانے ہیں تو آپ ہم آپ کے پاس ہی رک جائیں گے

چھولے بٹورے تھوڑے اسپائسی چاہیے چھولے بٹورے اسپائسی چاہیے

آپ کے پاس آپ کے پاس کیا کیا آئٹمس ہیں چھولے بٹورے کے ساتھ چلیے پانچ لوگ ہیں جی پانچ پلیٹیں

چھولے بٹورے کے علاوہ اور کچھ جیسے سبزی پوری بھی ہے سبزی پوری اچھا اچھی کوالٹی کا چاہیے وہ بھی اس کی میٹھے میں کیا ہے چلیے ٹھیک ہے پھر کل صبح گیارہ بجے ہم آپ کے ریسٹورینٹ آئیں گے کوالٹی اچھی چاہیے چھولے بٹوروں کی جی اوکے